ह्या गेल्या काळान फोंड्यां फोण्यां जिल्ल्यान जायते खूब बरे अर्थ वेवेस्थेचे बदल जाल्यात आनी तितुतल्यान आमकां खूब सुदार सुविधा सुद्दां प्राप्त जाल्यात पयले सुवातेर कदंबा ट्रान्स्पोट कॉर्प्रेशनचें बस स्टँड हें एक अत्यंत गरजेची गजाल कोणूय जर गोंयान खंयीय भोंवतात बसींनी जाल्यार बस स्टॉप हें खूब गरजेचें आनी ताकाच लागून फोणे जिल्ल्यान खुबशे आमचे के टी सी बस स्टँड आसात तांचें रिस्टोरेशन जालां ते जे पयलींचे आशिल्ले जुने जाल्लेले तांकां आयचो नवो आयचे पिडीक जसो तांचो लाभ जातलो तसो तांचें बांदकाम केलां आनी तितून खुबश्यो सुविधाय दोल्ल्या भितर बरीं ऑफिसांय केल्या भितर कम्युनिटी हॉलूय केल्यात आनी ताजो बरो सगळ्यांक जसो फायदो जाता तसो केला तशेंच दुसरी इंपॉटण गजाल म्हटल्यार म्हत्वाची तें म्हणजे आमचे शेतकरी भाव आनी बंदू तांच्या खातीर सुद्दां फोणे जिल्ल्यान खुबशे एग एग्रिकल्च डिपाटमँटाच्या खाला खुबश्यो स्किमी सुद्दां तांकां मेळोवन दिल्यात जणे करून लोकांक खूब हॅल्प जाला तांचे शेतांच्या सरभोंवतणीं व्हायेरी वोडून जना जीं राणटीं जनावरां आसा आनी जीं जनावरां शेतांची नाशाडी करता ताजेर खूप पाबंदी हाडल्या आनी तें खूप कमी प्रकाराण जालां जेणे करून आमची पीक आसा ती वाडटा आनी हितुतल्यान आमच्या अर्थसेवेक ताजो खूब लाभ जाता फुडली गजाल म्हटल्यार जे आमचे झरे आसात जें आमचें नितळ उदीक म्हणटात आमी जें खरें तितून अवशदी गूण आसतात ते झऱ्यांचेय अशे खुबशे फोण्यां जिल्ल्ल्यान खूब जाग्यांचेर तांकां जपून दरपाचोय यत्न केला आतां पावस लागीं येयलो म्हटल्यार जे व्हाळ आसतात ते उदीक खूब जाल्ल्यान तांचे मोडटा सायडीकल्यान जावं माती व्हांवून वयता ताज्या खातीर शिमिटान ते बानून घेतल्यात चेच्या कारणान कोणाचें समज शेताच्या लागीं आसा जाल्या तें पावसाचें जें डोंगरा वयल्यान उदीक व्हांवून येता तें शेतांनी वचून शेतां पिडार जायना आनी तें उदीक डायरेक्ट वयता आनी दर्याक मेळटा जेणे ते शिमिटान बांदलेले व्हाळ खुबशे आर्थीक फायदो जाला फुडलें म्हणजे स्पोट्स कॉम्प्लॅक्सांचो डॅवलोपमँट आनी प्ले ग्रावण्स आसात फोणे जिल्ल्यात ते खूब खूब म्हणजे खूब बरे जाल्यात आनी खूब सुदारणां येयल्या जेणे करून आयचो तरणाटो आसा तो ताका एक बरो जागो गावता खंय जर आपली जी कला आसा ताजेर प्रॅक्टीस कोरून तेजेर बोरो तो त्या ताजे क्षेत्रान बरो वयर सोरतोलो आमचें फोणेचें जें कॉम्प्लॅक्स आसा स्पोट्स कॉम्प्लॅक्स तितून सुद्दां स्विमींग आसा पेंवपाचे ते सुद्दां बरे आतां पोरतोन रॅनोवेट करून तितून बऱ्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हाडल्यात फुडलें म्हणजे आमच्यो ज्यो पयलीं आधुनीक बांयो आसा आमच्या सगळ्या गांवानी त्यो सुद्दां निवळ केल्यात आनी आमच्या ह्या गॉरमँटान आमचें जें जमणीन उदीक आसा ताजेर चड अवलंबून रावल्यात जेणे करून लोकांक सुद्दां खूब फायदो जाता तशेंच पळोवपाक गेल्यार ह्या थोड्या वर्सांनी रस्त्यांचो सुद्दां खूब बऱ्या प्रमाणान सगळ्याक केल्या रस्ते हॉटमिक्स म्हणटा आमी बरे नॅशनल हायवेच केल्यात पयलीं कशें जातालें रस्ते बारीक आशिल्ले आनी त्याज्या कारणान खूब ट्राफीक जाम जातालें लोक लेट पावताले ऑफिसार सारकी टायमार स्टाट जाय नाशिल्ली किद्याक की खूब ट्राफीक जाम जातालें बड आतां रस्ते व्हड केल्ल्यान आनी बरे हॉटमिक्स करून बरे स्मूत केल्ल्यान ट्राफीक बरें येता वयता आनी तीत ताज्या खातीर ट्राफीक जाम जायना लोक सारके टायमार तांच्या ऑफिसानी पावता जेणे करून सगळें सुरळीत चलता गॉरमँटान जीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं प्रायमरी हॅल्तसँटर आसा रुग्णालय आसात थंचर सुद्दां बरो डॅवलॉपमॅण केला जणे करून आतां लोकांक चड भायर भायर जावं नाल्या पणजे मेन सिटीन पणजे आमच्या वचपाची गरज ना इलाजां खातीर तांकां आमच्या जीं जिल्ल्यान आमच्या फोणे जिल्ल्यान जीं हॉस्पिटल आसा आय डी म्हणटा तें तितून सुद्दां बऱ्यातले बरे आतां सगळे उपाय थंचरूत जाता जेणे करून लोकांक त्रास जायना